मैथिली हमर मातृभाषा अछि तेँ मैथिली बाजैमे हमरा कोनो दिक्कत नहि अछि ओ हमर माइके भाषा अछि आओर हम बच्चेसँ मैथिली पढ़लहुँ हँ लिखलहुँ हँ मैथिली इसकुलमे मैथिली लाइनसँ पढ़लहुँ हँ हम कवितो लिखैत छी तऽ मैथिली लिखैत कालमे हमरा दिक्क्त नहि होइ छै हम पढ़ैत छी मैथिलीके किताबसब तऽ एहि लऽ कऽ आओर हमरा मैथिली बाजैमे दिक्कत नहि होइत अछि बहुत सारा कवितासब लिखैत भी छी एहि लऽ कऽ मैथिली बाजैमे हमरा दिक्कत नहि होइत अछि

मैथिली